बिहारमे बहुत तरहके सिनेमा घर या मल्टीप्लैक्स अछि जे नवीनतम फिल्म देखाबैत अछि जाहिमे डायना थियेटर पटना सिनेपॉलिस सिनेमा मुजफ्फरपुर मीरा टॉकीज सहरसा आओर बहुत तरहकेँ एहन सिनेमा घर अछि ओहिमे नवीनतम फिल्म देखाएल जाइत अछि परन्तु ओकर एकटा असुविधा अछि जे लगभग ई देशक समस्त सिनेमा घरमे अछि जे बाहरक चीज बाहरके नाश्ता पानि अन्दर लए जाइले नहि देइत अछि आओर अन्दरके नाश्ता पॉपकोर्न आओर अनेक तरहकेँ स्नैक्स बहुत दामसँ अधिक लेल जाइत अछि जे असुविधाके मुख्य कारण अछि जेहिसँ सभक खेद पहुँचैत अछि एहि लए कऽ सिनेमा घरके ई नियमके बदलना चाही जे आबै बला समयके लेल आवश्यक अछि किआकि दामसँ बेसी सामान के पाइ लेनाइ उचित नहि ई सरकारी निमन नियम जेछै ओकरो उल्लङ्घन अछि आ आ किछु एहन सिनेमा घर अछि जाहिमे दामसँ बेसी टिकटके लागैत अछि पाइ ओकरा लेल सरकारके या सरकारी प्रभारीके उचित कदम उठाबक चाही आओर एकर सम्पादन करबाके चाही जेकर लेल ई सामाजिक प्रक्रिया अछि कि कोनोभी सामानके दाम ओकर मौलिक दामसँ बेसी नहि होना चाही ओहिसँ आम आदमीके कष्ट पहुँचै छै ओकर क्षति होइ छै आ हमर शहरमे सेहो एकटा सिनेमा घर यऽ जेकर नाम डिजनीप्लैक्स यऽ जे पूर्णियाँमे स्थित यऽ ओकरामे नवीनतम फिल्म देखाएल जाइत अछि हमहुँ एकबेर गेलहुँ रहए ओ फिल्मके नाम अछि रॉकी आओर रानीके प्रेम कहानी जे बहुत नीक प्रदर्शित कैल गेल अछि चाहे ओ सिनेमामे हुए या थियेटरमे हुए मल्टीप्लैक्सके बात हम नहि करब किआकि हम नहि घुमलहुँ छी बिहारमे सिनेमा घरके स्थिति मध्यम वर्गीय यऽजेकरा लेल जेकरा लेल सरकारके कदम उठाबके चाही

स्नैक्स नाश्ता पानि एकर सभके व्यवस्था कनि कम दाममे होयबाके चाही जे आवश्यक छै